मेरा नांऽ अदित्य शर्मा ऐ में तुसेंई अज इंडिया दी पंज स्टेट दे नांऽ सनानां पैह्ला नांऽ जम्मू ऐंड कश्मीर त्रिआ अरुनाचल प्रदेश चौथा उत्तर प्रदेश पंजमां गोआ ते छेमां अपना केह् आखदे उसी आंध्र प्रदेश अरुनाचल प्रदेश